ओह जोंनि बर' हारिनि हारिमुवारि फोलेरारि उन मोनथाइ उन मोनथाइखौ रैखा खालामनो थाखाय आं ओह एसे सुबुरुन होगोन जोंनि बर' समाजाव मोनसे मोजां हारिमु दङ बे हारिमुखौ सिगांनिफ्रायसो सोलिबाय थादो आरो दासिमबो सोलिबाय दङ नाथाइ जोंनि हारिमुवा इसे मा माबा माबा जायगायाव गोमाबो गोमालांदों दा जोंनि हारिमुखौ गारनानै बेलेग गुबुन हारिनि बेलेग गुबुन हादरनिसो बे हारिमुखौ फालियो नाथाइ बेखौ जोंनि हारिनि थाखाय बहुथ माबा थिक मोजां नङा जोंनि एसेबां मोजाङै हा हारिमु दङ जोंनि बर' समाजाव एसेबां मोजाङै फा हारिमु मोसानायजों लोगोसे गासिबो दामनाय जोमनाय बर'फोरा एसेबां मोजाङै दिन्थिनो हायो बेनि थाखाय आं गासै बर' राज्यो राजाफोरखौ बेन' आं सुबुरुन होगोन जोंनि हारमु बे हारिमुखौला खौसेथि जोंनि हारियाव थानाय लागै जोंखौ बे जोंनि हारिखौ हारिखौ फाथिनांगो जेरै बैसागुखौ बैसागुखौ बोसोरफ्रोमबो फालिनाय फालिनांगौ जोंनि बर' हारियाव आरोबाव गोबां फोरबो दङ बे फोरबोखौ जों फालिनांगौ बर' बर' हारियाव जोंनि बर' बर' हारिखौथ' गुबुन बेलेग हादर बा बेलेग कात्रीयाव एसेबां मोजां मोनो मानोना बर'नि बे हारिमु कृस्टीयानो बहुथ समायना रमायना बिसोरो बेनि थाखाय बेखौ जों गासै राज्योफोरा बेखौ हेंथा आरो सोलोंनांगौ आं बेखौनो आं गासैबो राज्यो राजाखौ खावलायगोन जोंनि हारिमु थाब्लासो जोंनि हारि गासै बर' हारिखौ मोजाङै थांना थागोन बा सो सोलिगोन नङाबा दा गुबुन गुबुन हारिया गुबुन गुबुन हारियावसो सोलायलांदों बेनि थाखाय जोंनि हारिमु आरो हारिमु थाब्ला जोंनि धोरोमबो धोरोमबो जोंनि धोरोमबो थागोन जोंनि बर' बर' समाजाव जोंनि गोदोनिफ्राय सोलिबाय थादों बाथौ धोरोम बे बाथौ धोरोमखौ जोंनि बर' हारिया हारिमायारि जोंनि हारियाव बर'फोरा बाथौ धोरोमखौबो सलि फुजिनांगौ बे आरो बेलेग औ गुबुन धोरोमाव थाङा लासे जोंनि धोरोमखौ मोजाङै फालिनांगौ बेनो आंनि गासै बर' राज्यो राजाफोरखौ खावलायनाय बर' हारिमुखौ लोगोसे जोंनि फरायनाय सोलोंनाय बे बर' मेडियामावसो फरायनांगौ आरो गासै बर' राज्यखौ बेखौनो आं खावलायगोन जोंनि बर' जिहेथु बर' बर' बिजों गुदि फरायसालि दङ बर' फरायसालि दङ बे फरायसालियावसो ओह फोरोंनो नांगौ जोंनि गावनि गथ' गथायफोरखौ बेलेग एसामिस बा बेलेग बांगालियाव फरायनो नाङा बेखौनो आङो गासै बर'फोरखौ खावलायगोन जोंनि बर'फोरा जुदि जोंनि गावनि हारिखौ रैखा खालामा आरो सोर रैखा खालामगोन जोंनि बर' बिजों बर' रावजों फराया आरो बेलेगफोराथ' जोंनि बिजोङावथ' फराया बेनि थाखाय आं बेखौनो खावलायगोन बर' राज्योफोरा जों बर' बिजोङाव फरायहोनो फरायनो होनो नांगौ गावनि गथ' गथायफोरखौ बेनो आंनि खावलायनाय